मुझे कुमार सानू बहुत अच्छे लगते हैं उनके गाने का तरीका भी बहुत अच्छा है उनके गाने बहुत अच्छे होते जो सुनकर दिल को आनन्द कर देते हैं और बहुत अच्छा लगता है अकेले में मैं जब बैठी रहती हूँ तो उन्हीं के गाने को सुनना पसन्द करती हूँ उनका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है वह बहुत अच्छे सिन्गर भी हैं बहुत अच्छे से गाते भी हैं हर एक गाने को ऐसे तरीके से गाते हैं कि किसी को सुनने के बाद उनका मन ख़ुश हो जाए और बहुत अच्छा गाते हैं और मुझे वह बहुत अच्छे भी लगते हैं इसीलिए उनके गाने को सुनना बहुत अच्छा रहा क्योंकि वह क्योंकि वह छोटे से गाँव से ही जाकर इतने बड़े सिन्गर बन गए इसीलिए मुझे वह बहुत पसन्द हैं और बहुत अच्छा गाते हैं उन्होंने बहुत अपने जीवन में कष्ट भोगे थे इसीलिए इतना सुन्दर गायक बनकर उभरे और उनके गाने बहुत अच्छे होते हैं आजकल के जो गाने आ रहे वह वैसे नहीं रहे लेकिन अब पहले जो गाने आते थे उनके बहुत अच्छे आते हैं और बहुत अच्छे से गाते भी हैं